हँ सादा भोजनमे सबकिछु छै जितना चीज खाना छै सादा भोजनमे हँ दालि भात पनीर पापड़ जेतना हेतय नस्तामे नस्तोमे हेतय लिट्टी समोसा पूरी सब किछु छै

केना भेल एकटा रोटीके दाम पाँच टाका एकटा एक प्लेट भातके पचास टाका एक सओ टाका

हँ हँ एक प्लेटके भात एक सओ टाका लै छियै तकर बाद एकटा रोटीके पाँच टाका लिट्टी समोसा खयबय तऽ ओकर पचास टाका जेना खाना खयबय ओना दाम पड़त पनीर पनीर बनय छै जेतना चीज खा सकय छै सादामे बहुत किछु सबकिछु छै किंग होटलमे ई होटलमे सबकिछु हूँ हाँ दाम तऽ लेबे ने करतय मेहनत कितना छै मेहनत कितना छै सब किछु किनुआ आबय छै तऽ किआ नहि दाम लेतय कहाँ पाबियै एक सओ टाका पड़लय तऽ कोनो बेसी नहि पड़लय किनुआ सब किछु होइ छै दाम कतना पड़य छै मेहनत छै ओतना स्टाफ राखय छियै ओतना ओ स्टाफ सबके हैंडल करय छियै की तब नहि होइ छै ओना असकेल्ला हेतय आँय चावल

हँ चावल दै छै की चावलेके भात बोललियै ने कहलियै ने एक सओ टाका प्लेट छै सबकिछु हूँ आरो अथी खयबय जब तऽ पाँच टाका एकटा रोटीके दाम रोटी खेबय तऽ पाँच टाका एकटा रोटीके दाम आओर नास्तामे जेना खेबय पचास टाका हँ लिट्टी समोसा हूँ आँय कए टाका नस्तामे कए टाका पड़य छै एकटा लिट्टीके कहलकय दस टाका पन